हाँ हमारे क्षेत्र के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी होती है हम एक बार मेरे बच्ची बीमार हो गई थी उस को क्या है कि इंफेक्सन हो गया था तो मैं उस को अस्पताल ले के गया था तो अस्पाताल में उस को एक एक घंटे के रोका गया था क्योंकि वहाँ पर ऐसी ऑक्सीजन की समस्या थी तो मैं ने उस को जयपुर रिफर कर दिया गया था तो मैं ने एक एंबुलेंस बुक कराई थी और उस में ऑक्सीजन सिलेंडर वाली उस को ले गया था और फिर उस का उपचार मैं ने जयपुर में करवाया था